गुजरात में घणेई प्रमुख व्यवसायिक अफ़्सर आहिनि जा कार्यक्रम आहिनि जंहिं जा उद्देश्य उगमशिलता या नवचण खे बढ़ावो ॾियन था ऐं जीअं सरकारी निजी ऐं गैर लाभ ग्रामो उद्योग विकास योजिना सुक्षमलता सक्षम कौशल ऋण योजिना